नमस्कार हमको हमको हमको लखनऊ में घूमना है इमामबाड़ा घूमना है चिड़ियाघर घूमना है हाँ मायावती पार्क जाना है इमामबाड़ा जाना है चिड़ियाघर जाना है और वो चन्द्रिका देवी जाना है हमको बड़ी गाड़ी चाहिए काहे से फ़ैमिली के साथ जाना है ए हाँ ए हाँ हाँ ए सी वाली गाड़ी चाहिए हमको चार पाँच लोगों से जाना है पाँच लोगों से ह्म्म हमको रेट बता दीजिए कितना पड़ेगा और हमको होटल भी बुक करना है वो वो भी बता दीजिए औ कुछ कम कर दीजिए तब भी कुछ कम कर दीजिए ह्म्म हाँ हमको कई जगह जाना है ओ औ और ड्राइवर कैसा है पीता खाता तो नहीं है अच्छा हाँ हाँ नशे में गाड़ी मत चलाए हाँ हाँ होटल ऐसा बुक करना कि वहाँ भी लोग अच्छा होटल हो ड्राइवर कब मिलेगा और कहाँ मिलेगा हाँ और कितने बजे आ जाएगा हमारे यहाँ हाँ हमको छोड़कर आएगा तो नहीं हमको साथ में आना भी है वापसी करना है हाँ हाँ हाँ तो हम देंगे बताइए आप कितना पड़ेगा सुबह सात बजे आ जाइए ह्म्म कम कर दीजिए बहुत ज़्यादे आप जी थोड़ा सा कम कर दीजिए ह्म्म और कितने बजे आ जाएगा यहाँ पन्द्रह सौ ले लीजिए हऍं पन्द्रह सौ लीजिए नमस्कार